اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کے مطابق اس کو کھانا دیا جاتا ہے کبھی کبھار تو صرف دال چاول اور بالکل روٹی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا جاتا ہے اور کھانوں میں صرف سلاد اور دودھ اور بریڈ صرف انہیں چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے